जेनाकि अहाँ हमरासँ पुछलियै विकास के दृष्टिसँ पूर्णिया मे सामान्यमे की की चुनौती होइ छै मुख्य चुनौती की की चीजमे सुधार चाही सबकिछु तऽ नीमन छै थोड़ा बहुत इसकुल कॉलेज सबमे दिक्कत छै सरकारी इसकुलमे पढाई ठीक नहि होइ छै पर्यावरण यहाँ के ठीक छै बड्ड नीक छै शुद्ध हवा आबै छै पोलूशन कम छै हॅं राजनितिक दलमे यहाँ पे तनाव होइत रहैत छै हमेशा बुथवला बहुत जिलामे होइ छै ढांचाँमे किछु सुधार कयल जाइ छै ओहि सबमे सड़क बढ़िऑं छै जातिवादमे थोड़ा सुधार पड़ल छै यहाँ नेता सब हम ई जाति के छियै तऽ ओहि जाति के नेता के देबै वोट ई सब होइ छै ई सब मामिलामे सुधार होयबाक चाही एना तऽ रोड सब बड्ड नीक छै यहाॅं पे